بہار میں بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم وگیرہ مسلم جیسے ہم لوگ عید مناتے ہیں بہت طرح کے تہوار ہوتے ہیں جو بہت ہی اہم تہوار ہوتے ہیں جیسے عید بقرعید وغیرہ عید بقرعید وغیرہ محرم وغیرہ بہت اہم تیوہار ہے ویسے ہی ہندو کا بھی ویسا اہم تہوار وغیرہ ہوتا ہے جو بہت ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے جیسے ہولی دیپاولی ہولی دیپاولی ہولی دیپاولی وگیرہ بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ لوگ تیوہار مناتے ہیں دیپاولی میں دیپ وغیرہ جلاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ویسے ہی ہم لوگ رمضان کا عید ہوتا ہے سب عید گاہ جاتے ہیں مناتے ہیں گلے ملتے ہیں بہت ہی اہم بہت ہی اچھا تیوہار ہے سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی ہندو کا بھی ویسے ہی تیوہار ہے بہت طرح کے بہار میں لوگ رہتے ہیں اس کے ہر ایک تیوہار ہوتا ہے ہندو مسلم جو تیوہار ہوتے ہیں ان کے